मां पंहिंजो लेखन जो कर घणो करे पेपर ते लिखणु पसंदि कंदो आहियां पेपर ते मां पैन सां लिखी करे या पैंसिल सां लिखी करे पंहिंजो मां लेखन जो कार्य शुरू कंदो आहियां उन खां पोइ अगरि मां ॾिसंदो आहियां कि उन में कोई ज़रूरत आहे त उन खां पोइ पंहिंजे लैपटॉप ते उन खे लिखी करे उन खे पै सेव करे करे रखी सघां थो ताकी जो अॻिते अगरि मूंखे उन खे कुझु करिणो हुजे त मुंहिंजे लाइ हमेशह हो सेव रहे